नायाबो देग्लाय खमथारहाय माबा गैयिखायनो नायानो देग्लाय मानोबा नायानो खम जाथारदों गुरबाबो मोना माबाबो मोना नाफ्राबो फायखारिफ्राबो आजां गाजां फानग्रा जाबाय नाखौनो ओमफ्राय मोननोनो थाङा बिदिनो फुख्रिनि ना फोर बिदिनो लायनानै फानफैयो लकेल नाखौथ' बारा मोननोनो थांला दाथ' दैलां समबो जाबावनोसैसो दैज्लां समाव बिदिनो ना बिदिनो गोरलै गोरलै बोलो बोथिया बायदिसिना गुरबा इसे इनै मोनगोन आरो आवगायहायथ' आजां गाजां ना मोनबाबो दामानो गैयामोन दानासो आजां गाजां दाम जाबाय नानिफ्राबो ओमफ्राय नाखौनौ मोननो थांला गुरबाबो नाखौनो मोननो थांला आवग'य समावथ' आजां गाजां नाखौ गुरबानो मोनो गुरबानो मोनोमोन दा मोनला गोदो नायाबो ना मोन नायाबो दामानो गैयामोन दासो ना फवासेआवनो आजां गाजां दाम बायनानै जानोनो हाला आजां गाजां दाम जाबाय दाना नानि दामानो बर'फ फोरनि ना फोरखौलाय बिदिनो दाम खमनि मोनलाबायो आरो जालाबायो